पयलींच्या आपल्या समाजांत पूर्वापार समाजांत हो समाज हो आपली जबाबदारी उखलतालो आतां तें सगळी जबाबदारी इंग्रज राज्य आयल्या पासून ही सरकारान उचलप अशी आसत अशी जाल्ली आसा दुर्देवान समाज हो आपली पयलींच्यानू जशें प्रस्नाक उत्तर दिलें जातूंत सामाजीक शंघटणा ह्यो गजाल जाल्ल्यो आसात पूण ह्यो आत्तां ह्या प्रश्नांक सामाजीक कल्याण किंवा बदल अश्यो कांय कार्यावळी म्हणटात त्यो बहुतेक करून सरकार चलयता आनी सरकारीय आज चलयता त्यो म्हज्या हिशोबान लाचारी वाडोवप आनी समाजाक आपल्या कर्तव्या पासून विमुक्त करप तांकां कांय गोश्टी दिल्यो म्हणजे तांकां आपण आपलें जीवन सरकारा कडल्यान घेतलें कितें तरी अशें तांची भावना तयार करप त्या मुळे ह्यो महिलांचे सश सशशिकरण हांणी करप सरकारान करप किवां गरिबी उणी करप सरकारानूच सगळें काम करप अशें जावचे परस भलायकी जतनाय ही सरकारानू करप अशें परस सामाजीक संघटणा जर चड उब्यो जाल्यो जर आसत ह्यो अशीं कामां करपाक जर ताजो चड बरो परिणाम हो समाजाक कारणीभूत जातलो बरो परिणाम दिवपी